जोंनि गामिना आबाद मावनानै जायो बिदिनो जेबो सोरबा बा साख्रि मावो मालाय साख्रियाव थाङो जोंहाथ' साख्रि गैया नालाय हालुवा नालाय माइ गायनानै जायो बिदिनो हालुवा मानसि नालाय जेबो खायदा गैया माइ गायो बि बिखौनो गाइनानै हायो हानानै थिखोयो थिखोनानै बाख्रिआव माबायो हाखांबा बाख्रियाव थिखोनोसै मारा होना मारा होखांबा मारा होनानै बाख्रिआव थिखोनानै बेखौनो लामै लामै जायो मालाय जाय साख्रि गोनां बिस्रा साख्रि दं नालाय माइ गायाबाबो जानो हायो जोंहाथ' साख्रि गैया नालाय हालुवा मानसि मावनानै जाग्रा जोंहा गैया नालाय आबाद मावनानै जायो जों माइखौनो गाइनानै माबानानै मालाय साख्रि गोनांफ्रासो साख्रिजों जानो हायो जोंहाथ' जेबो गैया मा खालायनो साख्रि मावनो बोसो जेबो थाखा फैसा गैया फिसालायाबो लेखा गोरोंबाबो जेबो खायदा बायदा गैया दा कम्पिउटार दखान खुनुरुखुम बिब' लिंनायलाय बिब'जों होहैफादों उफाय गैया जोंहा दा तिनालियाव मैयानिफ्राय खुलिजेनदों आरो मालायनिसो बिमायंनिसो लेखायालाय रोङा नङा आंना फिसालाया रोंबाय बि ए पास जानानै थादोंमोन मैयानिफ्राय कम्पिउटार दखान होदों आरो बेबो बिमायंनिसो जोंहा जेबो खायदा गैया नालाय लेखा रोंबाबो साख्रि नागिरबाबो मोना नालाय बिखौनो दा कम्पिउटार दखान खुलिनानै खुनुरुखुम जायो आरो आंना बोराइयाबो फिरफिलिसो सालायो उफाय गैया ओरैनो दाहाब दुहाब लानानै मालायनो हा बन्दक होनानैसो बिदिनो खायदा बायदा खालायनानै फिरफिलि बायनानैसो सालायनानै जायो जेबो राहा गैया साख्रि सुख्रिबो जेबो गैया नालाय बेजोंनो जायो आरो दाहाब दुहाब जेबो उफाय गैया मा खालायनो बानलु बायबा संख्रि गैया संख्रि बायबा बानलु गैया जालायलाङो जेबो राहा गैया मा खालायनो उफाय गैया जोंहा बेजोंनो जानानै थां मालाय जाय साख्रि गोनां बेफोरसो माबायो मालाय थाखा फैसानिबो जेबो आंखाल गैया हा दैनिबो जेबो आंखाल गैया मालाय हाफ्राबो बुरजा बुरजा जोंहाथ' हाबो गैया मा खालायनो बिगानैल' हा बेजोंनो जानानै खुनुरुखुम सोलिनानै थायो जों खस्थ' मस्थ' बेजोंनो जानानै माबायो जों राहा गैया जोंहा खायदायानो गैया मा खालायनो उफाय गैया नालाय गैयि गैयाथाय गैया ग'लामानो बांद्राइ जोंहा राहा गैया बेजोंनो जाला बायाबा दाहाब दुहाब खुनुरुखुम फिसाला सासे बोराइ आंजोंनो ज' बेजोंनो जायो सामफ्रामबो दाहाब दुहाब खालाय खुलाय उफाय गैया हा हु गैया नालाय राहा गैया बेजोंनो जासाबो जों